हमरा आसपासमे ढ़ेरिक लोक रहैया ओहिमे केओ गणितो राखने यऽ केओ विज्ञानो राखने यऽ केओ कलो से यऽ केओ प्रौद्योगिको से यऽ तऽ देख रहल छी हम आसपासके माहौल जे सभक जे घरकेँ लोक छै ई नहि कहै छै जे तु ई क्षेत्रमे नहि जो कोनो रोक टोक नहि छै केओ कोनो क्षेत्रमे हमरा नीक लागलै ई बात